जो हमारा भारत है वहाँ कहीं कहीं क्षेत्र में किसी किसी कलाकारों को तो बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है लेकिन कुछ कुछ कला जो हैं वो पीछे अभी रह गए हैं जो भारत में कलाकार हैं जैसे मिट्टी मिट्टी बनाने की कला एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा और गाँव की प्रसिद्ध कला है लेकिन इनकी जो कला है वो गाँव तक ही रह जाती है वह कहीं उनको दिखाने का मौका नहीं मिलता है उसको दिखाने के लिए उस कला को प्रदर्शित करने के लिए एक इवेंट रखना चाहिए और गोवर्मेंट को फॉर्म भरवाना चाहिए एक कॉम्पटीशन रखवाना चाहिए जो भी अगर जिसको जिस तरीके से जिसमें कला में रूचि है वो उस फॉर्म को भर के और एक क्षेत्र में जाए और वहाँ अपना कला का प्रदर्शन करे और उस क्षेत्र में उसको आगे जाने का मौका मिले वो अपने देश का नाम रौशन करें लेकिन ये सब करने के लिए सरकार ने कोई भी अभी कोई भी निर्णय नहीं लिया है इसीलिए जो भारत के कलाकार है उनको बहुत दूर जगंह जाने का अवसर नहीं मिल पाता है अभी अभी उन भारत सरकार को कलाकारों को वो कलाकारों का प्रदर्शन दिखाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इवेंट रखवाना चाहिए लेकिन ये अभी सरकार अभी इसमें असमर्थ है धीरे धीरे इसमें सुधार करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है